कॅमेराचेर आमी कितले तरेचे फोटो काडटात आमचे जे आनंदाचे खीण आसतात ताचे क्षण चित्रा आमी कॅमेराचेर टिपतात आनी पक्षी जावं प्राणी निसर्ग ह्या वेगवेगळ्या गजालीचे फोटो आमी कॅमेराचेर काडटात कित्याक तर ते आनंदाचे खीण आमकां याद उरचे ते यादत्थीक आमचे कडेन आसचे काय वर्सा नंतर पळोवन आनंद मेळचो ते यादी परत ताज्यो जावच्यो तो प्रसंग आमकां याद जावचो त्या खातीर आमी कॅमेराचेर फोटो काडटात